मुंहिंजी ममी मूंखे नंढे हूंदे खां खाधो ठाहिणु सेखारियो मां तमामु नंढी हूंदी हुयमि तॾहिं खां ई मुंहिंजी माउ मुंहिंजे लाइ ॾाढो ख़्यालु रखंदी हुई ऐं मूंखे सेखारण जी कोशिशि कंदी हुई मूंखे बि तमामु शौक़ु हूंदो हुयो नंढे हूंदे खां मां जामु खाधो पीतो ठाहिण में हलंदी वियमि ऐं अॻियां कंदे कंदे मूंखे कुकिंग जो ॾाढो शौक़ु थिए थो अॼु कुकिंग हिकु मुंहिंजे लाइ हॉबी थी वियो आहे हुन खां पोइ हाणे बि मां कोशिशि कंदी आहियां की यूटूब तां ऐं किताबनि मां ॾिसी करे नयूं नयूं अलॻि अलॻि डिशियूं ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां मुंहिंजी हॉबी हाणे हिन करे थी वई आहे छोकी मूंखे कुकिंग करणु ॾाढो तमामु सुठो लॻंदो आहे